भैँस पोसै पोसने छिए ओहि भैँसके चरबै छिए बनबै छिए नहबबै छिए भैँसके घास खिलाबै छिए आनै छिए दूध दुहै छिए अच्छा होइ छै जहिआ ने कम खाना दै छिए तहिआ कम दूध होइ छै आओर जहिआ बढ़िआँसँ खाना खाइ छै भैँसके तहिआसँ अच्छासँ दूध देलक अच्छासँ भेल नहि देलौँ तऽ चरौर केलक तऽ कम दूध भेल बढ़िआँसँ खेलक घास भूसा कऽ कऽ देलौँ तऽ अच्छासँ अपन खेलक तऽ बढ़िआँसँ दूध चारि किलो पाँच किलो दै छै आओर नहि एनाकऽ दै छै पानि बुन्नीके समय रहै छै तऽ कनी नहि होइ छै कम भऽ जाइ छै दूध तऽ ओकरा दू टाइम खिलेलौँ पिलेलौँ अच्छासँ रहल गाइ माल भैँस तऽ इएहसब तऽ दूध होइ छै तऽ बेचै छिए तऽ कहै छै दूधके गाइके भैँसके अच्छा छै अच्छा मलाइ पड़ै छै तऽ इहाँ पानिओ पड़ै पत्थल गिरै भैँसके खोलना ही छै चराना छै नहि चरेबै तऽ भैंस कतऽसँ खेतै पितै खिलेबै पिलेबै तब ने भैँस देतै दूध